मूंखे ॿाहिरि पंहिंजे परिवार सां गॾु वञण में ख़ुशी मिलंदी आहे उन सां समय बिताइण में उन सां ॻाल्हियूं करण में पंहिंजी मुसीबतूं शेअर करण में बि ख़ुशी मिलंदी आहे असां जेॾीमहिल बि ॿाहिरि वेंदा आहियूं तॾहिं मूंखे जाम ख़ुशी मिलंदी आहे जीअं की मां खे चित्र कला जो शौक़ु आहे त जेॾीमहिल बि मां मुंहिंजो वक़्तु कढी करे चित्र कला में पंहिंजो वक़्तु बिताईंदी आहियां तेॾीमहिल मूंखे अलॻि अलॻि चित्र करण में बि ॾाढी खुशी मिलंदी आहे मूंखे मुंहिंजे मित्रनि सां ॿाहिरि वञण में उन्हनि सां गॾु पढ़ाई करण में उन्हनि सां गॾु विहण में बि खुशी मिलंदी आहे मां जेॾीमहिल मुंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाईंदी आहियां तेॾीमहिल बि मूंखे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे की मां मुंहिंजे ज्ञान जो सही इस्तेमाल करे रही आहियां मूंखे मुंहिंजो समय हिकु सुठी ॻाल्हि बिताइण में मुंहिंजे समय जो सदुपयोग करण में ॾाढी शांती तथा खुशी मिलंदी आहे